ہمارے ہماری ریاست تلنگانہ میں جو حکومت کی پالیسیاں ہیں تو جو حکومت نے عوام کے لئے اقدامات کئے ہے وہ قابلِ مبارک ہے کہ ہمارے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ صاحب نے جو یہاں پر پالیسیوں کو پر نثر نظر ثانی کیا ہے اُس میں یہ ہے کہ کئی لوگ شادی مبارک ایسی اسکیم سے فائدہ اٹھا رہے ہے اور کئی کئی ہمارے لوگ اور یہ راجوگری راجو راجو کیگسری اسکیم جیسے اس کے متعلق بھی حکومت نے کئی کئی ایسے اقدامات کئے ہے جس سے عوام مستفیض ہو رہی ہے اور حلال حال ہی میں ایک لون انشورنس جو اپروئل کیا گیا ہے اس میں بھی کئی لوگ اپنے اپلیکیشنس کو ڈالے ہے اور کافی سارے ایسے اسکیمات ہے جس سے عوام کو فائدہ اٹھ فائدہ اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے کئی لوگ اس میں آگے بڑھ چل کر حصہ نہیں لیتے